हेलो हाँ जी नमस्ते जी मैं फूलों की दुकान से ही बोल रही हूँ जी हमारे यहाँ पर बहुत सी वेरायटी के फूल हैं जैसे की कमल है चाँदनी का है हाँ

हाँ जी हाँ मेरे पास हैं चा मतलब ताजे फूल हैं जो कि दो वैरायटी के चमेली के फूल हैं मेरे पास आपको कौन सा चाहिए जी ठीक है हाँ मेरे पास मिल जाएंगी

जी जी हाँ बड़े वाले चमेली के फूल हैं वो समथिंग दो सौ रुपए किलो के हिसाब से मिलेंगे और जो छोटे वाले हैं वो ज्यादे से ज्यादा मैं आपको डेढ़ सौ तक में दे सकती हूँ

जी क्या आप मथे ऐ पे गूगल पे करेंगी या फिर अच्छा मैम हाँ ठीक है हाँ ठीक है ठीक है तो आपको जैसा उचित लगता है आप भी कर सकते हैं मेरे पास और भी प्रकार के फूल हैं तो आपको और अगर चाहे तो आप मुझे और बता सकती हैं

जी ठीक है जी ठीक है जी